اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اپنے علاقے میں کسانوں اور مزدوروں کی مدد کے لیے کسان کلیان یوجنا پی ایم کلیان یوجنا اور شرم کارڈ یوجنا بہت سی ایسی یوجنائیں ہیں جو ہم نکالیں گے پالیسی ہیں جس سے ہمارے کسان بھائی مزدور بھائی جو ہیں اپنی محنت کے ساتھ ساتھ وہی پیسہ میں اپنے آگے آنے والے فیوچر کے لیے اپنا پیسہ اکٹھا کر سکیں تا کہ اُن کے آگے اپنے بچوں بیوی بچوں اور اپنے آگے پیڑھی در پیڑھی کے لیے کام آئیں کیوں کہ کسان ایک بہت ہی محنت مزدوری والا کام ہے اُس میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے اور اُس اُس میں سب سے زیادہ سے زیادہ ہم کو مدد کرنی چاہیے اُن کی تا کہ ہمارے بھائی جو ہیں جب جس مجبوری پہ یہ کام کریں جس کا جس کے پیچھے کام کرنے کا اُن کا مقصد ہے اُن کا کامیاب ہوسکے اُن کو مدد مل سکے اُن کی بیوی بچے گھر بار جو ہے اچھے سے چل سکے بھوکے نہ سوئیں کھانا پینا اچھا سا ہوسکے اِس لیے ہم کو مدد کرتے رہنا چاہیے کیوں کہ ہم مدد تب تک نہیں کریں گے تب تک وہ کچھ وہ خود بھی کریں گے مدد لیکن ہم کو اُن کی اور بھی مطلب پالیسیاں دینی چاہیے کیوں کہ یہ کسان کا حق ہوتا ہے کسان مزدور بھائیوں کا حق ہوتا ہے اور وہ بھی ہمارے لیے محنت کرتے تو ہم کو بھی اُن کے لیے کچھ کرنا چاہیے اُن کو کچھ دینا چاہیے پالیسی کے حساب سے وہ کچھ دینا چاہیے اُس وہی ذریعہ بن جائے گا اُن کے لیے آگے اُن کا فیوچر بنانے کا اُن کے لیے مدد کرنے کا آگے کبھی کبھار وہ مزدور کیا ہوتے بہت محنت کرتے بہت زیادہ تھکان ہوجاتی ہے تو اُن کو اُس اُس دِن کی مزدوری نہیں مل پاتی ہے تو وہی پیسہ اُن کے کام آتا آگے چل کے تو ہم کو وہ پالیسی اُن کے لیے دینی چاہیے اُن کے لیے بنانی چاہیے اُن کو اِس اِس کا فائدہ اُن کو زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے